ہاں جی ہاں میں نے کولر خریدا بجاج کمپنی سے بجاج سے اوشا کا کولر تھا بہت اچھا تھا گرمی کا موسم تھا میرے دوست نے بولا کہ اس نے بھی لیا تھا کولر کہ لینے کے لیے بولا میر ے کو بھی میں بھی لیا بجاج پہ جا کے اوشا کمپنی کا بہت اچھا نکلا اور اچھا کام کرتا ہے وہ اچھا چلتا ہے سروس بھی اچھی دیتا ہے اور روم بھی پورا ٹھنڈہ کر دیتا ہے بہت اچھا ہے کولر اوشا کمپنی کا بہت اچھا ہے اور اس سے میرے کو بہت فائدہ ہے ٹھنڈ ٹھنڈہ ایک دم ٹھنڈہ دکھتا ہے گرمی کے موسم میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں گرمی میں رہ رہا ہوں بہت اچھی کمپنی کا ہے اوشا کمپنی کا ہے کولر بہت اچھا ہے اس میں پانی ڈال کے استعمال کرنا پڑتا ہے بہت اچھا ہے بہت بہت اچھا ہے لے آیا میں اپنے دوستوں کو بھی بولا کہ یہاں پہ جا کے بجاج کمپنی سے اوشا کا کولر لیو بول کے بولا وہ میرے دوستوں نے بھی لیا وہ لوگ بھی استعمال کر رہے بہت اچھا ہے بول رہے وہ لوگ بھی میں سب کو وہی بولتا ہوں کہ یہاں سے جا کے لے لو بول کے